आंनि देरसिन जाफुंसारनाय खामानिया जाहैबाय से थाखोनिफ्राइ फरायै फरायै फरायनानै जि थाखोसिम फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ मोजां खालामो आरो नै बोसोर फरायनानै जिसे जिनै थाखोखौ फरायनानै आरोबाव जिनै आनजादखौ एबा ओइस एस एग्जाम खौ उथ्रिसारनो हायो आरो उथ्रिसारनानै कलेज एबा फरायसालिमायाव एदमिसन लायो आरोबाव सेथि सेमिस्टार निफ्राय द'थि सेमिस्टार सिम फरायै फरायै फरायनानै मोजाङै फरायनानै फायनाल द'थि सेमिस्टार नि एग्जाम खौ होनानै मोजाङै पास खालामनो हायो आरो बि ए आनजाद आरिमु जालिया बि ए आनजादखौ आरोबाव पास खालामनो हायो मोजाङै मोजां पास खालामनो हायो बेफोरखौ लानानै आं दुगा आरो मानो होनब्ला बेनो आंनि लाइफ नि देरसिन जाफुंसारनाय मानो होनोब्ला गामि ओनसोलाव बयजोंबो मिथिजाखानाय बेनिखायनो फरायनायनि बेलायाव आङो बेखौनो बुंनो सानो बेनो आंनि देरसिन जाफुंसारनाय खामानि होननानै आं साननानै लायो